اس زبان نے آپ کی شفقت اور شناخت کو کیسے متاثر کیا ہے اس زبان نے مطلب آپ اردو کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو اردو میں ہی بتاتا ہوں اردو زبان سب سے اچھی زبان ہے پوری دنیا میں سب سے اچھی زبان بھاشا جو ہے وہ ہے اردو اور اردو کے الفاظ سب سے پیارے ہیں ماشاء اللہ جب بھی میں کسی سے اردو بھاشا میں بات کرتا ہوں تو سامنے والے کو کبھی غصہ نہیں آتا اس کو ہم پر صرف پیار آتا ہے اگر غصے میں بھی اردو کے الفاظ سے سامنے والے کو کچھ کہہ دیا تو بھی وہ کبھی برا نہیں مانتا اور بے چارہ بھائی بن کر ہمارے گلے ہی لگ جاتا ہے اردو میں سب سے اچھی بھاشا محبت پیار ہے اردو سے ہم سب محبت کو سیکھتے ہیں اردو بھاشا کا استعمال ہم جہاں پر بھی کریں گے وہاں پر ہماری عزت اور قدر زیادہ ہوگی اردو بھاشا سب سے پوری دنیا میں ماتر بھاشا کہلائی جاتی ہے اور ماتر بھاشا سب سے بڑی اردو ہی ہے اور اردو کو ہم اچھائی کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں سب سے اچھا جو ہوتا ہے وہ اردو میں بولنا ہی ہوتا ہے اردو میں کسی شخص کو اگر آپ گالی بھی دوگے تو بھی وہ برا نہیں مانے گا کیونکہ اردو میں سب سے زیادہ مٹھاس پائی جاتی ہے اور اردو سے ہم سامنے والے کا دل جیت لیتے ہیں ہم اگر کسی کو اپنا بنانا چاہیں تو اس سے ہم اردو بھاشا میں ہی بات کریں اور کسی سے کبھی بھی کوئی بیر نہیں رہتا اور اردو بھاشا بولنے سے دل اور من ہمیشہ صاف رہتا ہے اردو بھاشا سے جتنے بھی آدمی متاثر ہیں ان سب کی زندگی بہت ہی پیار اور مٹھاس سے بیت رہی ہے ہم نے کبھی بھی کسی کو اردو میں گالی تک نہیں دی کیونکہ اس بھاشا کا ادب کرنا ہمارا سوابھیمان یا بول دو ہماری اچھائی ہے اور ہم اس بھاشا کو ہمیشہ اوپر ہی رکھتے ہیں